समाज दोरोङारि मोसानायनि आदबफोरखौ ओरैबायदि गोमालांबाय जे जोंनि गोदोनि जुगाव जोङो बिदिनो बागुम्बा मोसानाय खेराय मोसानाय आरो जोंनिनो जा दंफांजों बानायनाय औवाजों बानायनाय जा काम सिफुं ज'था सेरजा बेफोरजों बेफोर गोमालांनो हमदों दा आरो जों गोबां मोसानायनि नेम खान्थिफोरखौ जों बावजोबबाय एबा बावगारलांबाय मानो होनोब्ला दा जोंनि जा सोलायबोनाय बेयाव जोङो दा गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंनाव दा केसेट मिउजिक ओंखारनायनिफ्राइ जोंनि जा मोसानाय जोंनि जा बर' समाजनि मोसानाय बियो गोमालांनो हमदों जाउनाव जोंनि केसेटजों ओंखारनाय जा मिउजिकफोर बेफोरखौ जोङो खोब सुबुंफ्रा अनसायसै एबा बेखौ गनायनानै लासै बिनि थाखायनो जोंनि समाजाव जोंनि गामियारि समाजाव जोङो गोदोनि जा जोंनि मोसानाय बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय बेफोर मोसानायखौ जोङो गोमानायखौ नुनो मोन्दों बेनिखायनो आं दा गामिनि सुबुंफोरखौ बेखौनो बुंनो सान्दों जि जोङो जोंनि जा समाजारि मोसानाय बेखौ जोङो बावगारलांनो नाङा मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि जा मोसानाय बेखौ गोमा होनो नाङा मानो होनोब्ला जोङो गोबां जोंनिनो जा दामनाय देनाय बेखौ जों मोन मोन्नाय बेखौ जों खोमानानै लानो नाङा मानो होनोब्ला जोङो बेफोर जोंनि जा जोंनि बर' समाजनि जा मोसानाय बागुरुम्बा आरो जा क्रिस्टिफोर बेखौ जोङो दावगाहोनो नांगौ जों बेखौ गोजौ थाखोसिम लांनो नांगौ बेखौनो आं जोंनि जा समाजारि मोसानायनि बिखय आं बेखौनो बुंनो सानो आरो